जय झूलेलाल रोटीअ में ईअं मूंखे मीठे में भई एलर्जी बि आहे पर खंड जूं शयूं कोन वणंदियूं आहिनि ऐं शुगर जे करे मां गुड़ जी शइ खाईंदी आहियां जीअं चीकी थी थिए लाई थी थिए ऐं गजक थी थिए उहा बि गुड़ वारी खाईंदी आहियां ऐं घर में बि जीअं कुटी ठाहियूं था पाण त खंड वारी कोन ठाहींदी आहियां गुड़ वारी ठाहींदी आहियां ऐं बाज़ारि मां विझाए कुझु घुराईंदी आहियां त गुड़ वारी लाई चीकी या गजक कुझु बि गुड़ वारो ई घुराईंदी आहियां ऐं खंड वारी कोन भई खाईंदी आहियां ऐं पर चवंदा आहिनि भई मीठो बि थोरो थोरो खाइण ज़रूरी हूंदो आहे शुगर में हिनजे करे मां थोरो जेतिरो थी सघंदो आहे घटि में बि खाईंदी आहियां जीअं गुड़ वारो फुल्को थो थिए इहे ईअं